हिकु दफ़ो मां केक ठाहिण जी कोशिशि कई त मां सभु सामान कढी रखियो जीअं त ॿ कटोरा मैदो हिकु कटोरो गिहु हिकु कटोरो खंडु हिकु चमचो बेकिंग पाउडर हिकु पिंच बेकिंग सोडा हिकु चमचो वेनीला ऐसेंस चारि चमचा कोको पाउडर इहे सभु जेके बि शयूं आहिनि मां हिकु बॉल में कढी करे उन्हनि खे सभिनी खे मिक्स कयो हुनजे हुन में मिक्स करणु लाइ हिकु ॿ कोप खीर बि विधो ऐं सॼो मिश्रण तयार कयो जीअं कि मां गैस बारी त इहा मेन हेठां पहिरीं लूणु विधो ऐं हुनखे ॾह मिनट ढकु ॾेई करे पास तकिड़ी भाए ते हुनखे गरमु कयो जीअं गरमु करे हुन खां पोइ सीम करे करे हुनजे मथां हेठा छाणी रखी करे मथां केक जो सांचो रखियो हुन में सॼो मिश्रण वीझी करे ऐं ढकु ॾेई छॾियो पंजतालीह मिनटनि खां पोइ मां उहो खोलियो त केक सॼो कड़क थी चुको ऐं हेठा सॼो तरो लॻी चुको हुन मां मां इहा ई शिक्षा वरिती त वीच वीच में असांखे चेक करणु घुरिजे